ایک بار مجھے گیمنگ کمیونٹی کا حصّہ رہنے کا مو قع ملا تھا وہ تجربہ میرے لیے بہت فائدے مند اور بہت اچھا رہا ہے کیوں کہ گیمنگ کمیونٹی ایک دلچسپ کمیونٹی کہلاتی ہے ہمارے معاشرے میں اور اِس سے ہماری ترقی اور ہماری تہذیب کا پتہ چلتا ہے ہماری گیمنگ کمیونٹی میں کمیونٹی نے بہت ساری چیزوں پر کام کیا بہت سارے گیمنگ کمیونٹی کے بارے میں لوگوں کو بتلایا اور لوگوں کو سکھلایا کہ گیمنگ کمیونٹی کیا ہوتی ہے اور اِس سِلسلے میں نے بھی خوب سیکھا جس سے مجھے تجربہ ہُوا کہ گیمنگ کمیونٹی کا حصّہ ہمارے معاشرے میں کتنا اہم ہے اور ہم لوگوں کو اِن ساری چیزوں پر کس طرح سے کام کرنا چاہیے خاص طور پر جب گیمنگ کمیونٹی کا معاملہ ہوتا ہے تو اِس پر بہت سارے لوگ سُستی برتتے ہیں جس سے ہمارے معاشرے میں گیمنگ کمیونٹی کو لے کر کے نقصان ہوتا ہے اور اِس سے ہماری تاریخ کو بھی نقصان ہوتا ہے جو کہ ہمارے لیے بھی کافی بُری بات ہے